امپائر بہار محبوب طریقے پر تہوار منائے جاتے ہیں عید ہوتا ہے عید میں نماز پڑھنے جاتے ہیں سیوئیں بنتا ہے پلاؤ بنتا ہے یہ سب کھاتے ہیں اور بقر عید میں جو ہے تو قربانی ہوتا ہے بکرا حلال ہوتا ہے اور خوشبو نماز پڑھنے جاتے ہیں خوشبو لگاتے ہیں بہت زیادہ دھوم دھام سے سب پرب کرتے ہیں رات ہوتا ہے شب برات میں جو ہے تو اس میں حلوہ بنتا ہے طرح طرح کا حلوہ سب بچہ بہت زیادہ جاگتا ہے بھر رات خوشی سے رہتا ہے سب خوشی بقر عید میں بھی کرتا ہے رمضان میں بھی ایک مہینہ روزہ رہتا ہے رمضان کا اور روزے میں بہت اچھے سے سب رہ جاتا ہے روزہ ایک مہینہ اور خوب اور یہ جو ہے ہندو لوگ میں بھی پرب ہوتا ہے ہولی پرب میں جو ہے تو اس لوگ رنگ کھیلتے ہیں ساری رات رنگ کھیلتے ہیں اور موج مستی کرتے ہیں وہ لوگ بہت اچھے سے رہتے ہیں اور وہ لوگ کا یہ بھی پرب ہے